हॅलो हांव पुर्वी उलयतां म्हाका मातशी तुजी मदत जाय आशिल्ली तुमी म्हाका मदत करपाक शकतात म्हाका म्हजो नवें डीजी लोकराचे खातें म्हज्या नव्या फोन नंबराचेर अध्यावत करपाचें आसा तें कशें करप खंय वचून अध्यावत करप सेटिंगेक वचून कितें करप तें म्हाका कांयच कळना तुमी म्हाका मातशें सांगपाक शकतले उपकार करून म्हाका मातशे सांगात म्हाका तें कशें अध्यावत करप तें कळना तेका लागून म्हाका मातसो तुजो उपकार जाय आशिल्लो तुमी म्हाका म्हजो मोबायल नंबर कसो अध्यावत करपाचो ताचेर मातशें मार्गदर्शन केल्यार खूब बरें जातलें इतलेंच सांगपाक हांवे तुमकां फोन केल्लो